जीअं की मां तव्हांखे ॿुधायो त जॾहिं नंढा हुआसीं स्कूल वेंदा हुआसीं तॾहिं त असां इहे सभु ठाहींदा हुआसीं उन टाइम ऑनलाइन जो त कोई हूंदो ई कोन हुओ मसलो ॾिसी ॾिसी करे ठाहींदासीं पर हिन टाइम हाणे जॾहिं पुंजी विया ऐं ॿार बचन वारा थी विया ऐं त हेतिरो नथो हिन पासे ध्यानु वञे पियो पंहिंजे घर में ई ध्यानु हूंदो आहे त हाणे मां फिलहालु इन इन्हनि ॾींहुं में थोरे टाइम में कॾहिं कुझु न ठाहियो आहे न ऑनलाइन न ॾिसी करे धन्यवाद जय झूलेलाल